नुस्तें धरपाक पाशेंस खूब जाये हो चॅलेंज खूब व्हडलो आसा सोंपेपणी नुस्तें लागना नुस्तें धरपाक समज एक दोन तीन वरां तरी वयता एक नुस्तें पडपाक फकत एकएकदां कांयच लागना म्हाका दिसता पाशियेस ह्यो एकूच चॅलेंज आसा नुस्तें धरपाक आनी कांयच ना आतां सायक्लोन वेड वेगळें म्हणल्यार एक फावट अशें जाल्लें की आमी सायक्लोना टायमार तर आमी वसकूंत ना नुस्तें धरपाक कितें म्हणटा तें आमी पावस मात खूब मदीं मदीं पावस पडटा पूण पावसान नुस्तें वयर सरता पावसान नुस्तें वयर सरता उद उदकाचो लेवल वाडटा नुस्तें येता ताका लागून पावसान स्पेशल वयता नुस्तें धरपाक म्हाजो एक फावट इश्ट सांगतालो की एक फावट अशें जालें की दोन हजार चारान खंय तेजो बापूय खंय हांगा गेल्लो कुल्ल्यांग गेल्लो आनी चारान किदें हय अशें किदें आनी मदींच थंय सुकती येयली हय मदींच सुकती येयली खंय आनी ते बिले तांकां आग्नेर जाली म्हूण ते फटाफट वयर चडले आनी मागीर खंय तांकां कळ्ळें निव्जार कळ्ळें सुनामे येयल्ली म्हूण बारीक सुनामी येयल्ली खंय चारांक ती सुनामी येवची पयली उदक खंय फाटल्यान वयता ते समजा आग्नेर जाल्ली म्हूण बियोन येवन ते बाय वयर सरले पयले मागीर वयर चाक्क करून उदक वयर येयल्लें सगलें हें जाल्लें आसा